आसामाव मा मा गाहाय दारिमिफोर एबा सेक्ट'रफोर दं जायफोर रायजोनि रांखान्थिनि बिहोमा होयो आसामाव गोबां दारिमिन एबा सेक्ट'रफोर दं ओरै गिबियावनो जोंहा आबाद बुङोब्ला जों माइ आबाद खुसेर आबाद थालिर आबाद गम आबाद बेसर आबाद गोबां आबादफोर बिदिनो जों माइ आबादफोरखौ खेथि मावनानै न'खर सालायनायाव एबा गोबां मदद मोनो बिदिनो खुसेर आबादफोरखौबो जों खुसेरखौ फाननानै गोबां फैसा मोनो एबा फेक्ट'रियाव सिनि बानायना फाननानै गोबां फैसा मोनो बिदिनो थालिरफोरखौबो जों गुबुन रायजोआव साप्लाय हरनानै गोबां रांफोर मोनो बिदिनो जों आबाद मावनानैनो गोबां रां खामायो जेरै बिदिनो आरो दानि जुगाव गोबां इनजिनारि जुग जेरै गारि मथर थ्रेक्ट'रफोर गोबां ओंखारबाय गोदो जों मोसौजों हालेवनानै आबाद मावोमोन

आबाद मावोमोन दा जों ट्रेक्ट'र ओंखारनायनिफ्राय गोबां गोरलैयैनो ट्रेक्ट'रजों ट्रेक्ट'रजों हालेवनानै माइ आबाद मावो मारा जेरै आरो मारा होनाय थ्रेसार मेसिन ओंखारनानै मेसिनजों मारा होयो मिलाव सौवो मिलाव सौनानै माइरं दिहुननानै बिदिनो फाननानै जों गोबां फैसा खामायो आरो जोंनि आसामाव दारिमिनारि सेक्ट'रफोरनि रांखान्थि दिहुननायनि बिहोमा होनोब्ला जों आबाद आबादखौनो मैखोमै गिबियाव लानो हायो आबादजोंनो गासैबो गासैबो न'खर सालायलांनाय सुबिदाखौ लायो सुबिदाखौ लायो बिदिनो जों आबाद मावनानैनो गोबां रां खामायनानै न'खर सालायो